मां पंहिंजे जीवन में पंहिंजे पेरनि ते बीहणु चाहींदी आहियां ॿिएं ते मोहताज न थिया हुन लाइ मां टेलरिंग कोर्स सिखी रही आहियां जीअं अॻिते हली हुन में मां अलॻि अलॻि फ़ेशन गुल कपिड़ा सिबा ॿियनि खे बि सिबी ॾिया सेवा बि कया ऐं अॻिते हली पंहिंजी दुकान बि खोलियां